हैल्लो भाईया मेरी भैहन की शादी है दो हफ्तों बाद कुछ सब्जी बगैरा चाहिये थी हां जी कत्ती मार्च तक दस किलो आलू और बीस किलो प्याज़ होर बाकी जो बी लिस्ट ऐ ओह् में ब्हटसैप पर भेजी ओड़गी थुआनूं बनाइयै थैंक्यू अच्छा ठीक ऐ हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ठीक ऐ